एक बार हम घूमने गए थे तो हम हमने एक चित्र देखा था औरत का हूबहू वैसे ही वैसे ही वह दिखती थी जैसे कि एक औरत खड़ी हो हमारे सामने मैंने जब उसको देखा तो ऐसा लगा कि एक औरत हमारे सामने खड़ी है फिर हमारे मित्र ने उसके साथ एक फ़ोटो खिँचाया खिँचाने के बाद वह घर गया फिर उसकी औरत ने जब देखा उसको तो कहने लगी यह किसके साथ साथ फ़ोटो खिँचाई है बहुत वह गुस्सा हो गई फिर हम भी उनके साथ ही थे जब ऐसा हमने देखा तो उस तस्वीर से इतने प्रभावित हो गए कि मन कह रहा था कि मैं चित्र बनाना स्टार्ट कर दूँ चालू कर दूँ मैं घर आया मैं किसी को भी अगर चित्र बनाते हुए देखता था तो मेरा भी मन करता था कि मैं चित्र बनाने लगूँ फिर ऐसे ही देखते देखते एक दिन ऐसा आया कि मैं चित्र बनाना स्टार्ट कर दिया फिर मैं वह चित्र नहीं बना पाया चित्र बनाने से पहले जो सामान लगता था वह वह भी हमारे हमलोगों के पास नहीं मिल पाता था ऐसा जब नहीं हो पाया तो बस यह है कि जो भी देखते थे चित्र या तस्वीर बनाना या पेन्टिन्ग तो उससे मैं बहुत प्रभावित होता था बस यह मानकर चलिए कि जैसे कि चित्र देखना और कोई भी नई चीज़ देखनी हो और चित्र देखना और तस्वीर देखना तो मुझे हमेशा वह प्रभावित करती थी कि मैं क्यों नहीं बना सका मैं यही सोचता था कि अब देखो क्या होता है कि जगह जगह पर नई तस्वीरें बनकर आती हैं और पेपर छपा होता है यही सब छपा होता है तो मुझे बहुत आकर्षित करती है वह चीज़ कि मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ बस यही लगता है कि मैं कि हम हिसाब ही बनाता रहा और हमारे मित्र एक मित्र है जो वह बनाता है तस्वीर मैं उसको देखकर यही कहता हूँ यार कितनी अच्छी तस्वीर बनाई है तुमने मैं नहीं बना पाता हूँ और अब तो अब तो ऐसा सब हो गया है कि आर्टिकल एक दो छपकर आने लगे हैं और तस्वीरें भी छपकर आने लगी हैं कितनी मतलब मतलब जल यह हो गया कि मतलब कितनी जल्दी यह सब हो गया कि कि तस्वीरें बताओ इतनी जल्दी बनकर आने लगीं अब तो कि वह बनकर आने लगीं दीवार पर भी छाप दो और प्रिन्टिन्ग की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और पहले तो यह था कि कितना सामान लगता था जैसे कि गाँव में त्योहार होते थे तो हमलोग देखते थे कि रंगोली बनाई जाती थी और रंगोली बनाने के बाद जब वो एक बड़ी सी रंगोली तैयार होती थी तो इतनी सुन्दर लगती थी इतनी सुन्दर लगती थी कि हमलोग बहुत हम तो बहुत प्रभावित होते थे उस रंगोली को देखकर वह रंगोली इतनी सुन्दर थी कि त्योहारों में ऐसा लगता था कि हाँ यह त्योहार होते हैं और अब त्योहारों सारे त्योहार बीत भी जाते हैं कोई रंगोली छोटी सी बना दिया और नहीं भी बनाया लेकिन अब पेपर की तरह बनकर आ जाती हैं वह सब चिपका दी जाती हैं

और धीरे धीरे वह चीज़ ख़त्म हो रही है लेकिन फिर भी जो पहले की चीज़ जैसे बनाई जाती थी रंगोली में चूना है चावल है और रंग हैं जो पहले थे जैसे बड़े आराम से मिलाकर बढ़ियाँ सब लोग बैठकर बनाते थे रंगोली बड़ी सी त्योहारों में त्योहारों में कितनी सारी पेन्टिन्ग होती थी बढ़ियाँ दीवारों पर की जाती थी कहीं हाथी की कहीं घोड़ों की कितनी तस्वीरें बनाई जाती थीं पर हमलोग उन देखो को देखकर इतने प्रभावित हो जाते थे कि यह मान लो कि बहुत अच्छा लगता था दिल को एक मतलब सकून सा मिलता था कि मतलब कि अब आप आजकल देखो सब हाथों से बनाए जाते हैं मशीनों से बनाए जाते हैं कि उतना मज़ा नहीं आता है लेकिन फिर भी अब यही है कि बनाए बनाते हैं सब लोग तो इसी को खरीदकर हमलोग युग काम में लाते हैं वन्ना पहले के त्योहारों में जो कुछ बनते थे अब उस समय नहीं अब यह सब आदमी बना कोई बना पा रहा है न टाइम मिल पाता है कि रंगोली बनाए और उसके साथ बढ़ियाँ अब त्योहार मनाया जाए और किसी के द्वार पर या किसी घर पर अब रंगोली को देखने को नहीं मिलती है उतनी लेकिन फिर भी जो होते हैं इस समय जो चल रहे हैं तस्वीरें बनती हैं दीवारों पर पेन्टिन्ग होती है डिज़ाइनें बनती हैं यह सब बनाता यह तो बस उसी को देखकर अब आदमी प्रभावित जैसे कि हम मैं प्रभावित हुआ था एक तस्वीर को देखकर वैसे ही आज काफ़ी लोग यही है घर पर बनवाते हैं तो हम हम भी लोग देखकर प्रभावित हो जाते हैं पेन जो पेन्टिन्ग होती है ना वह हमको बहुत अच्छी लगती है इतनी अच्छी लगती है कि आप बता नहीं सकते कि मतलब कि वह देखकर जो हम आकर्षित हो जाते हैं उसकी तरफ़ अच्छा लगता है कि मतलब कि यह चीज़ें बहुत सी आदमी को सिखाता है कि अब पहले क्या था औ आज क्या चल रहा है तो इस तरह धीरे धीरे वह चीज़ें खत्म हो रही हैं और और चीज़ें बढ़ गई हैं जैसे कि जल्दी से जल्दी अब कुछ समय लगता था उसमें जो रंगोली गाँव में बनती थी समय लगता था और आजकल क्या है कुछ भी समय नहीं लगता है बस इतना ही समय लगता है कि मान लो कि पाँच मिनट में दस मिनट में मिल जाता है पहले था गाँव भर के लोग मिलकर रंग ढूँढकर क्या क्या ढूँढना है क्या क्या अब उसमें लगाया कि अब बताओ वह चीज़ें याद भी नहीं हैं कि क्या क्या उसमें लगता था यह है तो यह मानकर चलो कि जब पहले वह यह सब चीज़ें थीं तब कितना अच्छा लगता था कि सारी की सारी रंगोली बनकर तैयार होती थी सब लोग देखते थे उसको देखने आते थे कितनी मतलब उत्साह होता था तब तो मोबाइल वग़ैरह भी नहीं था जो फ़ोटो उटो खींचा जाए या कुछ ऐसा अब तो लोग तो मोबाइल पर ही देखकर अपना सबकुछ बना लेते हैं लेकिन हमलोगों को क्या है बस वही है कि देखकर बड़ा आकर्षित हो जाते थे उत्साहित होते थे कि कभी मैं भी ऐसा बनाकर तैयार करूँगा और यह बनाने लगूँगा लेकिन हमलोगों कि वह थी नहीं जो वहाँ तक हमलोग पहुँचें लेकिन फिर भी आज भी हम दीवारों पर देखते हैं या तस्वीरों में देखते हैं पन्नों के कट कटकर वह सब आते हैं जो दीवारों पर चिपकाए जाते हैं पहले जैसा तो अब नहीं है लेकिन फिर भी यह है कि तस्वीरें या पेन्टिन्ग वेन्टिन्ग देखकर बस यह है कि हमलोग आकर्षित होते रहते हैं उस चीज़ को देखकर बस यही हम कहना चाहते हैं कि पहले कुछ और बातें थीं आज कुछ और बातें हैं बस यही कहना है हमें